बर' रावा जाबाय आसामनि मोनसे मुंदांखा राव बे रावखौ गोदोनिफ्रायनो आसामाव बाहायबाय थानाय जायो आरो बे रावाव गोबां रायज्लायग्राफोर दं बर'फोरा गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला सुबुंफोर थाहैयो अब्लाबो बिसोरो बर' राव रायज्लायो आरो बर' रावजों लोगोसे ओरै जोंहा बांला राव बांला रावजों गोरोबफायो बर' रावा एसे एसे जेरै जों लिरनायाव देबनागिरि आखर बाहायो आरो बांलाफोरा बाहायो एसामिस राव लिरनाय अब्लाबो जोंनिया बर' रावजों आरो बांला रावजों गोबां मिलायनाय दं आरो जेन'बा जोङो बाहायो जेन'बा दुर्गा फुजाखौनो ला दुरगा फुजाखौबो जों बर'आव होनो आरो बांलायावबो दुर्गा फुजा होन्नाय जायो मानोना जोंहा अनेक मिलायनाय सोमोन्दो दङ जेरै बर' राव आरो बांला राव मोननैबो मोजां सोमोन्दो रायलायनो हायो आरो बांला बर' मोननैबो एसे एखे एखे जाहाङो सोमोन्दोआ एसे लिरनायफोराव एसे बुंनायफोराव एसे एसे मिलायो बर' रावजों बांलाजों बुंनायाव जों बांसिना बर' राव बुङोब्लाबो बर' रावाव बबेबा बबेबा सोदोबा बांला राव हाबफादेरो आरो बिनि सायाव बर'फोराबो बांसिनै जों गोदोनि जेन'बा बोसोर एबा बैसो बेफोरखौ बेसे गोबाव सम जाखो बेफोरखौ नायनो थाखाय बांला केलेन्डारखौ बाहायो आरो बे बांला केलेन्डारावनो जोंना गोबां सम एबा फुजा फोर्बो फालिनायनि टाइम देत बेफोरखौ जों मोन्नो हायो आरो बर'फोरा बर' रावजों बेफोरखौ फालियो बर' रावाव जों गोबाङैनो बांला रावनि केलेन्डारखौ बाहायो बे बां बर' राव बर' राव रायलायग्राफोरा बांला बांलानि केलेन्डारखौ नायनानैनो जुलि खालामो बांला केलेन्डाराव जा देत नुयो बेखौनो बर' बर' रायलायग्राफोरा जुलि खालामना होयो जों बेजोंनो जों बुंनो हायोदि बर' राव आरो बांला रावा जोबोर मिलायनानै दङ एबा गोरोबलायनानै दङ सोमोन्दोआ जोबोद मोजां बांला आरो बर' रावजों मोननैबो सोमोन्दोआ जोबोद मोजां मानो होनबा बर' रायज्लायग्राफोरा बांसिनैनो एबा गोबाङैनो बर' राव नि सोलायै एबा बांला केलेन्डारखौसो बाहायनो बाहायनाय जायो बिनि बेखौ नायनानैनो जों बुंनो हायोदि बर' राव जों आरो बांला रावजों मोजाङै सोमोन्दो दं आरो बर'फोरा एबा बर' रायज्लायग्राफोरा बांलानि बोसोर एबा बैसो एबा दानखौ लायो जेन'बा बैसाग कार्ति गासा बेफोरखौ नायनानै जों दाबो लानो हायो बेफोरखौनो